सभिनि खां सुठी पेंटिंग मुंहिंजी राधा कृष्ण जी आहे जेकी मूं पहिरीं ठाती ऐं उनमें वक्तु कमु ए कमु अठ वाड़ी लॻियो हिकु हफ़्तो पूरो लॻी वियो उनमें सनी सन जेकी डिज़ाइन जो आहे अखिनि जो आहे उनमें चङो टाइम लॻी वियो उनमें शाइनिंग ॾियण में ब्रश जी जेकी आऊट लाईन थींदी आहे राधा कृष्ण में उनमें असांखे ॾाढो टाइम लॻी वियो मूंखे मुंहिंजी अ राधा कॄष्ण जी पेंटिंग मुंजी सभिनि खां सुठी मस्तु ठई भले हिकु हथु लॻियो पर परफेक्ट सुठी थी वई